भाई साहब मुझे आपसे घर में एक रूम बनवाना है ओ हाँ एक रूम बनवाना है करीब डेढ़ सौ स्क्वायर फ़ीट का ऊपर छत पर तो मुझे आपका नंबर प्राप्त हुआ था तो मुझे बता सकते हैं की इसमें क्या क्या खर्चा जाएगा नहीं अभी अभी उसके ऊपर कुछ नहीं बना है अभी हाँ खाली छत ही है

जी सर एक रूम बनाना है नहीं पूरा पूरा एक रूम बनाना है और उसमें एक उसमें एक एक लेट बाथ बनाना है साथ में अटैच रूम हाँ अटैच लेट बाथरूम डेढ़ सौ स्क्वायर फीट का है वो रूम का साइज़ हो जाएगा तो मैंने बता दिया कि इसमें इसमें कितना खर्चा आ जाएगा और फिर फिर कितने दिनों में बन जाएगा नहीं नहीं नहीं सिंपल ही बनेगा बताया आपको मैंने करीब डेढ़ सौ स्क्वायर फीट है हाँ हाँ रूम ठीक है तो अगर आप आपके पास अभी समय है तो आप अभी आ जाइए और आपको मैं दिखा देता हूँ फिर छत और मुझे कहाँ बनवाना है और बाकी मुझे एक मोटा मोटा बता दीजिए अंदाजा की कितने में बन जाएगा हाँ तो ठीक है आप आ जाइए और देख लीजिए

सवा लाख तक का ही पड़ जायेगा सिर्फ रूम का

अच्छा नहीं नहीं हमारा रूम और एक अटैच बाथरूम जी हाँ तो ठीक है तो आपको मैं इसी नंबर पर अपना एक एड्रेस दे देता हूँ तो आप आ जाइए आज देखतें है फाइनल कर देते हैं जी जी जी हाँ हाँ ठीक है आ जाइये कल आ जाइये ओके ठीक है